हेलो आई एम नताशा एण्ड आई जस्ट मैंने अभी कैब बुक की है और मैं यहाँ पर मॉल के सामने खड़ी हूँ मुझे अभी मेरे ड्राइवर ने कॉल किया था कि वह अभी मॉल के आसपास है लेकिन वह मुझे दिख नहीं रहा है मैं मॉल के पास जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है उसके पास ही खड़ी हूँ और मैं उसको हाथ हिला रही हूँ पड़ वह मुझे नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप उसको कॉल करके कहिए कि वह मुझे मेरे पास तक आ जाए मैंने अपना लैंडमार्क बता दिया है आपको तो आप उसे कहिए क्योंकि मैं उसको कहीं पर भी नहीं देख पा रही हूँ मुझे उसकी कार भी नहीं दिख रही है तो आप उससे प्लीज इन्फॉर्म करके मेरे को बताइए की वह कितनी देर में मुझे पिक कर लेगा